میرے کو جس کھانے سے الرجی ہے وہ ہے گوشت کیونکہ جو اور مچھلی بھی جوکہ میں نہیں کھاتی اور مجھے پسند بھی نہیں ہے اور اس کو کھا کے میرا جی بھی بہت گھبراتا ہے میری کبھی کبھی الٹی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اگر میں بناتی ہوں تو بنانے کے بعد من بھی کرتا ہے کہ میں کھا لوں مگر نہیں کھا سکتی کیونکہ حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے یار کیا کھاؤ ہاں مگر بنا ہم اچھا لیتے ہیں گھر والوں کو کھلا دیتے ہیں خود کا اگر من کرتا ہے تو کچھ اور بنا کے کھا لیتے ہیں مگر یہ گوشت مچھلی وغیرہ نہیں چلتا ہے بالکل نہیں من نہیں کرتا کھانے کا اگر کھالو تو سچ میں حالت خراب ہو جاتی ہے اسی لیے گھر والے بھی منع کرتے ہیں اب نہیں کھانا اس لیے ہم نہیں کھاتے ہیں